جی ہاں آج سے تقریباً بیس بائیس سال پہلے اپنی ریاست سے باہر کا سفر کیا ہے اور سفر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ کے مدرسے میں حاصل کی اپنے علاقہ کے اسکول میں حاصل کی جب وہاں کی تعلیم مکمل ہو گئی اور مزید تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ہوئی اعلیٰ تعلیم کے لئے تو ہم نے اپنے ریاست سے باہر کا سفر کیا اور باہر آ کر کے ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اِسی طریقے سے کئی اور ریاستوں میں بھی ریاستوں کا بھی سفر کیا جہاں پر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے گیا اور رہی بات مُلک سے باہر جانے کی تو ابھی تک ملک سے باہر جانے کا کوئی ایسا موقع نہیں ملا لیکن اگر ملے گا تو ہم باہر بھی جانے کا اِرادہ رکھتے ہیں تعلیم کے مقصد سے نوکری کے مقصد سے اور سیر و تفریح کے مقصد سے بھی ہم باہر جانے کا اِرادہ رکھتے ہیں لیکن ابھی تک مُلک سے باہر جانے کا کوئی ایسا موقع نہیں ملا ہے